شادی پر لوگ دلہنوں کو بے شمار تحفے دیتے ہیں جیسے فرنیچر کے تقریباً سارے ہی سامان تحفے میں دیے جاتے ہیں پلنگ کرسی اسی طریقے سے گودریج فریج واشنگ مشین کولر اے سی اور خاص طور سے جدید دور کے متنوع اور قسم قسم کے قسم قسم کی چیزیں ان کو جہیز میں دیا جاتا ہے اس دور میں جہیز تو ایک لا بدی چیز بن چکا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ دلہن کو ایک اچّھی طریقے سے رخصت کیا جائے اور ان کو ہر طرح کی آشائش اور سہولیات کے سامان ان کو تحفے میں دیے جائیں یہی وجہ کہ غریب سے غریب آدمی بھی ان کو طرح طرح کے جہیز ان کو دیے جاتے طرح طرح کے جہیز ان کو دیتے ہیں اور تحفے میں ان کو ہر طرح کی آرام دہ چیزیں ان کو دیے جاتے ہے